हँ बोलू कहाँ बाहर से आएल हँ कोन जिलासँ पूर्णिआँ जिलासँ अच्छा घूमे बला ओनहो छै ऐं हँ घूमे एतऽ एहि जिलामे घूमय बला सब छै कोन कोन जगह घूमब तऽ

आबू ने एहि जिला आएल छियै तऽ आबू घूमा देब कहाँ कहाँ मुरलीगञ्ज घूमब कुमारखंड घूमब की मधेपुरा घूमब की सहरसा घूमब कि बीरगञ्ज घूमब कि टिकूलिया घूमब कुमारखंडमे घूमय बला जगह सब छै आबू बढ़िआँ बढ़िआँ जगह छै आबू घूमाए देब हूँ लौटहोके जाना छै हँ आबू देखा देब कुमारखंडमे कोन कोन जगह छै देखय बला दोकानदौरीमे जे समान लेब ले आबू खरीद देब आबै छियै हँ ऐलिए तऽ जैबे ने करबै चलू ऐलिऐ तऽ आबू हँ हँ कोन जगह घूमब आबू ने कुमारखंडमे घूमा देब बढ़िआँ बढ़िआँ जगह छै हँ बहुत हँ हँ बढ़िएँ बजार लगै छै आबू जे खरदिनाइ अइ लेनाइ अइ ले लेब हूँ हूँ

सिंघेशर मंदिर जाएब सिंघेशर मंदिर जाएब घूमय लऽ हँ मंदिरे मंदिर जाना छै तऽ चलू बढ़िआँ जगह छै हूँ ओ तऽ आबू कुमारखंडमे पारक छै ओतऽ झूला सब छै बढ़िआँ बढ़िआँ झूलब आबू घूमाए देब बहुत अच्छा अच्छा पारक छै कुमारखंडमे घूमाए फिराए देब झूला ओला देब हँ अयलैं हँ बहुत अच्छा पार्कमे झूला ओला लगल छै अच्छा छै घूमय बला छै ओतहुँ घूमाए देब आबू हँ हँ हँ साथमे चलब आबू बढ़िआँ से घूमाए फिराए देब जहाँ जहाँ घूमब वहाँ वहाँ घूमाए देब घूमबैयै लऽ तऽ हमहुँ एलिऐ हँ ने घूमाना तऽ जरूरी छै ने

हँ हँ आबू